हमसब खेती बारीके काम कर रहल छी खेतमे तरह तरहके फसल उपजाबै छी जैसेकि गेहूँ धान दालि आओर की लहरी मसूरी साग सब्जी हर तरहके चीज खेतीसँ हमसब उपजाके उपयोग कर रहल छी बहुत सारा मेहनत कयलाके बादमे सफल हासिल आ रहल है बहुत सा लोग हमसब मिलिके खेतीमे बहुत मेहनत करैके पड़ै छै तभी सफल फसल हासिल आबै छै इसबके